जी आईये आईये प्लीज़ आईये क्या चाहिए आपको देखिए आलू है टमाटर है भिंडी है लौकी है कद्दू है करेला है और ककड़ी है आपको क्या चाहिए मैडम हाँ आप बताइये हाँ देखिए करेला अभी ताजा मैंने आज ही तोड़ करके लेके आया है

देखिए मैडम ये जो करेला है ना ये सीजनल सब्जी है और अभी माहौल में अभी के माहौल में करेला बहुत हो रहा है और करेला मेरे घर का है और इसमें मैंने किसी भी प्रकार का कैमिकल इस्तेमाल नहीं किया है ये बिल्कुल किफायती है और आप इसको खरीद सकते हैं और ये चौबीस रुपए किलो है तो आप बताइए कि आपको कैसे आधा किलो चाहिये एक किलो चाहिये या फिर एक पाव चाहिये दो पाव चाहिये आप बताइए हाँ देख लीजिए आप देख लीजिए चालीस रुपए किलो है मैडम हाँ लौकी पच्चीस रुपए किलो है सीज़नल है घर की है हाँ आलू कछार का है टमाटर कछार का है

आ ठीक है देखिए आलू करेला में कितने किलो पैक करूं हाँ ठीक है ठीक है मै आधा किलो देती हूँ आप आलू देख लीजिए हाँ हाँ हाँ हाँ देखिये मैडम इस एक जो हमारा टमाटर और आलू है ना ये कछार का है और हम अपने कछार में सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं कार्बनिक खेती करते हैं तो आप मतलब हमारे पास का जो समान है ये अच्छा है बहुत अच्छा है और ये सब्जी आलू की है ये हफ्ते दो हफ्ते आपको चल जाएगी और टमाटर ये भी चल जाएगा एक हफ्ता आपको तो आप खरीद लीजिए मेम हाँ ठीक है ठीक है हाँ आलू पच्चीस रुपए किलो है टमाटर साठ रुपए किलो है आपको कितना दूँ आलू एक किलो टमाटर

देख लीजिए आप छांट लीजिए ये तो टमाटर कछार के हैं मैडम

आप एक बार एक बार इस्तेमाल तो करिये हाँ हाँ

हाँ हाँ देखिए देखिए हाँ हाँ हाँ हाँ टमाटर साठ रुपए किलो है आलू चालीस रुपए किलो है और करेला आपने खरीदे आधा किलो तो बीस रुपए करेला हो गए आपके अब आप आलू चूज़ कीजिए और टमाटर देखिए आपको दोनों देती हूँ मैं कितने कितने किलो हूँ आप बताइये हाँ तो महंगाई का जमाना चल रहा है और इस बार टमाटर का रेट काफ़ी बढ़ गया है नहीं नहीं मैडम हमारे कछार के टमाटर हैं ये साठ रुपए किलो ही मिलेंगे आपको देखिए कितने अच्छे हैं और खराब नहीं होंगे ये इसकी गैरेंटी में देती हूँ नहीं मैडम सब्जी के रेट फिक्स रहते हैं नहीं आप भले ही एक पाव खरीद लीजिए पर रेट कम तो नहीं कर सकती ठीक है ठीक है ठीक है ले लीजिए